चंदौली जिले में पालन की जाने वाली कई रीति रिवाज है जोकि काफ़ी विशेष प्रभाव रखती हैं और बहुत बड़े समुदाय को जोड़ती हैं जैसे कि यहाँ पे शिवरात्रि का मेला है तो वो एक बहुत बड़ा समुदाय उस मेले को में हिस्सा लेता है जाता है बच्चे वहाँ जाते हैं और वहाँ वहाँ से इक्नोमिकल व्यू से देखा जाएँ पोईंट ऑफ व्यू से देखा जाएँ तो हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा योगदान होता है बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे फल फूल भगवान के लिए प्लस और घर के बच्चों के लिए खिलौना इत्यादि मध मीठा सब कुछ घर पे लेके आते हैं तो इससे जो होता है कि पैसे का रोटेशन होता है मार्केट में और उस दिन काफ़ी संख्या बल होता है तो इससे एक अच्छा मतलब रोजगार भी कुछ लोगों को मिल जाता है और उसी तरह शिवरात्रि की तरह ही दुर्गा पूजा यहाँ पे होता है दुर्गा पूजा नौ दिन का चलता है नवरात्रि का जैसे समय अभी चल रहा है जैसे ठंडी का समय आता है तो उस नवरात्रि में दुर्गा पूजा यहाँ चलता है और जैसे कि हमारे चंदौली जिला में ही रामनगर आता है तो रामनगर में एक महीने की ठंडी का दुर्गा पूजा आता है उसमें एक महीने की रामलीला होती है एक से दो महीने की उस रामलीला में तमाम तमाम जगह है और हर जगह पे जो जो भगवान कि लीलाएँ हैं उस अनुसार से स्थान निर्धारित है वहाँ पे पारंपरिक तरीके से जो परंपरागत तरीका है जो पिछली सभी विधाएँ हैं रामायण का पाठ भी होता है और विभिन्न यहाँ तक की हिंदी और इंग्लिश दोनों में रामायण का पाठ होता है बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ के लोग भी रामायण का प्रवचन करते हैं और सुंदरकांड किष्कंधा जो भी कांड जहाँ जहाँ हुआ है उस प्लेस पे उस तरह से मतलब पूरी तरह से उसको एक प्रकार से एक रूप देके किया जाता है तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं छठ पूजा हुआ बिहार और यू पी सटा हुआ है तो बाह बिहार और यू पी में काफ़ी लोग रेलेटिव है तो हर लगभग मोर देन फिफ़्टी पर्सेंट यू पी में भी छठ पूजा जो होता है बड़ी धूमधाम से होता है वहाँ पे भी होता है दीपावली भी यहाँ मनाया जाता है बहुत धूमधाम से होली होली हुआ तो ये सब एक जो पर्व है रीति रिवाज है उसको विशेष तौर पे मनाया जाता है और इसमें इससे रोजगार भी जेनरेट होता है कहें तो पैसा का भी रोटेशन होता है उस दिन नया वस्त्र नया हर चीज मतलब की काफ़ी चीज़ों में योगदान होता है और आम जनमानस की भावनाएँ भी इससे एक दूसरे से जुड़ती हैं प्लस लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं खाते हैं पीते हैं जिससे यहाँ तक की होली में सब लोग थोड़ा अगर मतभेद भी है तो उस चीज को मिटा के आगे बढ़ते हैं एक दूसरे का साथ निभाते हैं एक दूसरे के यहाँ जाते हैं मीठा खाके एक दूसरे को बधाई देते हैं तो ये सब रीति रिवाज जो पहले से चलते आ रहा है उसका बहुत अच्छा और बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट है हमारे यहाँ चंदौली जिला में और यहाँ के लोग काफ़ी भावुक होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं